मुंहिंजे कॉलेज में मूंखे हिकु ॾीहुं हिकु प्रोजेकट मिलियो उन प्रोजेक्ट के करण में ॿिनि जणनि जो साथ खपंदो हो त मुहिंजे मास्टर मूंखे चईं की तूं ऐं तुंहिंजी साहेड़ी गॾु इहो प्रोजेक्ट कयो असां ॿिन्हीनि उहो प्रोजेक्ट करण लाइ हा कईसीं पर छा थियो मुंहिंजी साहेड़ीअ खे मां टाइम ते सॾु कंदी हुयमि उहे ईंदी त हुई ऐं उहो अधि समझंदी हुई अधि न समझंदी हुई प्रोजेक्ट जे बारे में ऐं हूअ तकिड़े में निकिरी वेंदी हुई पर छा थियो उहो जीअं जीअं समय अचनि लॻो ऐं प्रोजेक्ट जो समय अचनि लॻो हूअ अचे ई कोन्ह पई त मां छा कयो हो छो की मां अकेले हिन प्रोजेक्ट के पूरो थी कयां मूंखे ॾाढी़ ई तकलीफ़ु बि थिए प्रोजेक्ट करण में पर मां हूं प्रोजेक्ट जीअं तीअं करे पूरो करे पंहिंजे मास्टर खे उहो मां प्रोजेक्ट ॾिनमि ऐं उन मास्टर मूंखे ॾाढी तरीफ़ बि कई चई सुठो तुंहिंजो प्रोजेक्ट अथई ऐं कुझु कुझु टाइम खां पोइ छा थियो मुंजी साहेड़ी खे पतो पियो की मां प्रोजेक्ट पूरो कयो आहे त उनखे ॾाढो फील थियो की मां मुंहिंजी साहेड़ीअ खे साथ न ॾेई सघियमि